जय झूलेलाल वैष्नो होटल मां तरुन थो ॻाल्हायां मां तव्हां खे थोरी वक़्ति तव्हां खे ऑडर ॾिनो आहे हुनमां मूंखे कुझु ऑडर मूंखे हुनजी घुर्ज नाहे हिन मां तव्हां पनीर रोटी नान राईस ऐं मंचुरियन कढी छॾियो तव्हांखे तकलीफ़ु थी हुन लाइ माफ़ु कजो तव्हां जी वॾी महिरबानी